हँ छै सब्जी बनबय ले नहि होए तऽ बनाबीए तऽ कहुना भए जाइ बनबय नहि करै कारी भए जाइ नुखैर जाइ पइनगरे भए जाइ किछो बनबय नहि करय तब साउस सासुर जानै छियै बुढ़ पुरान केहन होइ छै उलहन उकर दय मे आब सीखे नहि करलौक कोनो लूइरे ढंग नहि छौ गारि बात दीए लागय तेकर बाद सीखैत सीखैत रिहर्सल होए लागलै तब सीख गेलिए तब माछ भात सब किछु ढंग सॅं बनबय लागलिए भाते बनाबीए त बहुते पाइने धै दीए त ओहो नहि होए जल्दी सीखले नहि रहिए फेर दाइलो बनाबीए तऽ पइनगरे कए दीए फेर कहियो कहियो जइरे जाइ स्वादे नहि आबय बुझबय नहि करिए की क़ोन चीज देबै नहि देबै तब जाके सीखैत सीखैत सीख गेलिए तेकर बाद सब किछो बढ़िए सॅं बनाबै छियै तब भातो दालि बढ़िऑं बना लै छियै तरुओ बढ़िए बना लै छियै सब्जी साग जे छै सब किछु बढ़िऑं बना लै छियै जे खायके मोन भेल से बाल बच्चा आनलक तब बनेलहुॅं झींगे के सब्जी बना लेलहुॅं फेर भिंड़िए के बना लेलहुॅं तरुआ भरुआ जै खाइके इच्छा होइ छै से बनेलहुॅं पापड़े फेर बड़िए बड़ी केना बनाबै छै पहिले तऽ ओकरा चालि के चालि लेलहुॅं सानलहुॅं सानि के तब ओकरा पानि मे देलूहुॅं अलैग गेल तब नीमक देलहुॅं नीमक देलहुॅं हरदी देलहुॅं फेर मरचाई देलहुॅं फेर धनिया देलहुॅं फेर लहसुन प्याज़ अलग से पीस के देलहुॅं काटि के मोन भेल कचका मरचाई दैके तऽ काइटे के देलहुॅं काटि के मिलैके तब फूइल गेल पानि मे फेर देलहुॅं फेर अलैग गेल तऽ फेर तेल ढारलहुॅं तेल ढ़ारि के जब फेर तेल पाइक गेल तब बड़ी छाँकलहुॅं छाँइकके तब फेर पँचफ़ोरना देलहुॅं तेज पत्ता देलहुॅं पियौज देलहुॅं सब किछु दैके फेर ऊझलहुॅं ऊझैल के फेर जब बढ़िऑं सॅं बनि गेल मसल्ला पाकि गेल तब रस देलहुॅं रस खदैक गेल तब जाके बेसन अथी बड़ी गीरेलूँ बड़ी गीरैक गीर गेल तब खदैक गेल तब जाके ओहिमे रस गीरेलूँ तब तीमन खदकेलहुॅं फेरो सॅं तब काढ़ि के बाल बच्चा सबके देलहुॅं खाय लेल तब खैलक फेर दोसर दिना हलुए खाय के मोन भेलै फेर हलुए के कीन के फेर मार्केट सॅं आनलहुॅं तब भूजलहुॅं भूजि के फेर बनेलहुॅं बना के फेर पानि देलहुॅं सूखला खाइके मोन तऽ हल्का पानि छींटा मारने गेलह देने गेलहुॅं आ नहि बेसी दूध दैके भेल तऽ दूध दय देलहुॅं आ बस खदैके तब उतैरके लए निकाललूँ बाल बच्चा के देलूँ खाइ लए